हलो हा जी बिल्कुलु तव्हां केरु हा जी बिल्कुलु चओ हा हा बिल्कुलु अच्छा उहो के इन ॻाल्हि खे इन ॻाल्हि खे घणा ॾींहं थिया अॼु अच्छा ओके ओ हो बराबरि जी अच्छा तव्हां छा पुलिस स्टेशन में विया उते काई बि तव्हां खे अटैन करण जे लाइ का बि फ़ीमेल कोन हुई का बि नारी कोन हुई हुते अच्छा त अच्छा अच्छा न न आंटी बिल्कुलु तव्हां हा तव्हां मूंखे फ़ोन करे बिल्कुलु सही कयो आहे ऐं तव्हां सां वाकई में इहो थियो आहे कल ॾाढो ग़लति थियो आहे इहो त ऐं न थियणु खपे इहो कॾहिं बि छो जो असांजो समाज हेॾो अॻियां वधी वियो आहे ऐं ख़ासिकरे लेडीज़ खे त हरहिक फ़ेसिलिटी ॾिनी थी वञे अॼु कल्ह त उते पुलिस स्टेशन में ओडी महिल जेके बि ऑनड्यूटी हुआ मूंखे हुन सभिनी जी डिटेल खपंदी इन कार्यवाही में आंटी थोरो टाइम लॻंदो पर तव्हां सां जे को बि थियो आहे उहो बिल्कुलु अन्याय त आहे ई आहे तव्हां सीनिअर सिटिजन्स आहियो तव्हां खे त पाण हर हिक ॻाल्हि जी फ़ेसिलिटी मिलणु खपे ऐं असांजे एडवोकेट में बि हिकिड़ो थींदो आहे नारियुनि जे लाइ लेडीज़ जे लाइ अलॻि ई हिकिड़ो फ़ोरम थींदो आहे जंहिंमें जे का कंप्लेन कराई वेंदी आहे उनजो तुरंत ई ओडीमहिल जो कंप्लेन जो एक्शन ॾिया खंयो वेंदो आहे जीअं त तव्हां खे बराबरि फ़ेसिलिटी मिली सघे त इन जेका आहे तव्हां ॾाढो सुठो कमु कयो आहे ऑनड्यूटी जेके बि उते ऑफ़िसर्स वेठा हुआ मां उन्हनि जी लिस्ट कढाराईंदमि हींअर ई उन्हनि खे लैटर मिलियो वेंदो ऐं बाक़ी तव्हां जी डिटेल्स जेका बि आहे उहा तव्हां मूंखे प्लीज़ मुंहिंजे नम्बर ते वाट्सअप करे स छॾिजो त हा हा न न भविष्य में इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु ध्यानु ॾिनो वेंदो ही त कहिड़ा कहिड़ा अहिड़ा अची था वञनि उनमें ऑफ़िसर्स उनजे करे उन्हनि जो जे को बि चलन आहे उहो सुठो नाहे माण्हुनि सां पर तव्हां जी जेका बि कंप्लेन आहे उहा असां जल्द सां जल्द सुधारण जी कोशिश कंदासी ओके हा हा बिल्कुलु बिल्कुल ऐं तव्हां खे कंहिंखा बि कंहिंखा बि ॾकण जी ज़रूरत कोन्हे आंटी छो जो ही हाणे जे को ॿुधो आहे उहो कानूनी तरह सां थी वियो आहे ऐं तव्हां डायरेक्ट वकील खे फ़ोन कयो आहे त इनमें तव्हां जो नालो बि न ईंदो विच में ऐं तव्हां खे ॾकण जी कंहिंखा ज़रूरत बि कोन्हे न न जे अहिड़ो हूंदो ॿियो केरु तव्हां खे जीअं परेशान बि कंदो तव्हां खे आंटी सिक्योरिटी बि जेसिताईं कोई एक्शन न थो थिए तेसिताईं तव्हां खे सिक्योरिटी बि ॾींदी वेंदी हिन ॻाल्हि जे लाइ तव्हां बेचिंता रहो जी जी ओके ओके आंटी